हमारे मध्य प्रदेश में लोकप्रिय आउटडोर ऐक्टिविटी ऐक्ट ऐक्टिविटी एडवेंचर इस्पोर्ट्स हैं इनका आनंद लिया जा सकता है

इनमें जम्पिंग पैरालाइडिंग माउंटेन बाइंकिंग आदि का लुत्फ़ उठा सकते हैं वहीं कुछ नदी वग़ैरह हैं जिसमें बोटिंग वग़ैरह होती है और जानवर वग़ैरह दिखते कुछ खुले जानवर हैं उसको भी देख सकते हैं समुद्र का पानी जगह वाली जगहों पर जाकर रिवर्स राफ़्टिंग काइट सतपिट बना बना सकते हैं राइट हाँ इस्नोकिंग पैरालिंग आदि और पैराडाइंगिंग और इस्कूपा ड्राइविंग आदि का आनंद उठा सकते हम लोग सभी लोग इसमें पर्वत भी हैं पर्वतों को देख सकते हैं पर्वत रोहणियाँ ट्रैक और इस्पोट्स क्यो लाइटिविंग कैंपिंग इस्नो इस्किमिंग और माउंटिंग बाइकिंग और जिल जिप लाइन लुत्फ़ उठा सकते हैं